हेलौ ओइ ओइ माब्ला थांनो हागोन आरो औ मानो थांफेरा जानो थांफेरबाय मन्दिर नालाय मन्दिरानो गोजा आरो नों खैबाता मन्दिर दङ मानसिफोर थांसो गारो बिदिनो फुजा हैयो खायसे हाबा जानो थाङो गोजान गोजाननिफ्रायबो नायनो फैयो मन्दिरखो बायदि मानसि होंगो दोंगो नों फुजा होनोबा फुजाबो होबोनो हागोन आमफाय माबाफोर थासो गारोहाय फान्दाफोर थासो गारो फैसा जायो बिसोरो नोङो फुजा होनोबा जेनोबा एसोरखौ हमबाथाय बिसोरो दैथिंगोन आरो अबेआव मा होनांगौ अबेआव मा थिनांगौ आमफाय बिसोर फैसा लायो बे फान्दाफ्रा टाइम मोनबा थांनो हागोन गोबावनिफ्राय खबर होबा ओरैनो माबाफ्रा एसे एनै जिरायनाय मानाय माबाफोर थायो एसे बेरायथाव थाव

मन्दिरालाय फटकफ्राव नुनाय बायदिनो आरो हाजो हाजो दावखोनांगौ एसे दावखो लांनानै बै हाइरडनिफ्राय दावखो लांनांगौ दावखो लांनानै एसे गोजौ गोजौआव प्लेन जाहैलायबाय बिदि आरो औ औ मन्दिरा मिन मन्दिरा गोजौआनो गोजौ हो अह थांना थांनो हागोन दे दे दे जागोन दे दे होमबालाय दोन्दो थांनो हागोन दे ओं ओम उम